हैल्लो हैल्लो मिकी स्टेशनरी लैनी ऐ स्टेशनरी दा समान लैना ते मिकी सनाओ के किन्ने किन्ने दी ऐ मतलब कापियां किन्ने दि'यां न क्लासमेट दि'यां क्लासमेट दी कापी लैनी ऐ ते अगर ते अगर पैंसल दा डब्बा लैना होऐ अच्छा ते अगर केह् आखदे कापियां अगर ज्यादा लैनियां होन ते फिर डिस्काउंट थ्होना ते कोई होर सस्ती कापी नि ऐ बंदा इक कापी अगर पञांह् रपे दी कोई त्रीह् ते चाली दे बिच कोई कापी होऐ ते रजी ते रजिस्टर बगैरा अच्छा ते तुस ट्रां ओ नि ऐ के जे कलर्स होंदे पेंट करने आह्ले कलर्स अच्छ अच्छा ते पेंसिल बाक्स ठीक ऐ ठीक मतलब ज्यादा समान लैगे ते डिस्काउंट ज्यादा थ्होना चलो ठीक ऐ कोई निं तुस फ्ही पैक करी ओड़ो दस कापियां मेरी क्लासमेट दी पैक करी ओड़ो ते पेंसिल दा इक पूरा बाक्स करी ओड़ो शार्पनर दा वि इक बाक्स पैक करी ओड़ो ते इक बाक्स इरेजर दा पैक करी ओड़ो तुस ते ते कलरें च स्केच कलर दे दो पैकेट दे दो गै वैक्स कलर दे पैकेट हां ते ते दो रजिस्टर पाई ओड़ो ए पैन्न दा बी इक पैकेट पाई ओड़ो ए सौ सौ आह्ला जेह्का ऐ ठीक ऐ फ्ही ठीक ऐ अच्छा फ्ही कोई निं पैक करियै तुस पजाई ओड़ओ फ्ही ठीक ठीक ऐ ठीक